ना हांवेंन आज पर्यंत म्हजे आवडितले बूक आसा तें मोगाचें नाजाल्यार ते सगळे स्टोरिकल बुक्स हांवें हांसपाचे बूक आज पर्यंत केन्नाच रीड केलें ना आनी म्हाका तें तितले आवड नाय हांवें रीड केलें आसतलें बट तितलें आवडलें म्हाका तें आनी हांव तितलें हासलें ना बी म्हाका बुक्स म्हणटात तें मोगाचें पुस्तक मोगाचें ना स्टोरिकल ना कसल्यो घराच्यो नाजाल्यार कसल्यो पोलिटिक्सांच्यो त्यो आवडटात